جیسا کہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ منتھ میں آپ کو جو میں ہم نے آپ کے پاس اسکن ٹون پروڈکٹ لیا تھا وہ بہت اچھا تھا بٹ جیسا کہ ہم نے دوبارہ آپ کے پاس وہی پروڈکٹ لیا تو اسکن کو الرجی ہو گئی اور پمپلس بھی آنے لگے کیوں اتنا بدلا ہوا آ گیا تو آپ کا پروڈکٹ ہمیں پسند نہیں آیا